جب بھی میں کوئی چیز لکھنا چاہتی ہوں یا پھر مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے کسی کے بارے میں تو میں عام طور پر قلم سے ہی کاغذ پر لکھنا پسند کرتی ہوں کیونکہ بچپن سے میری عادت یہی رہی ہے لیکن کبھی کبھار میں لیپ ٹاپ وغیرہ پر بھی ٹائپ کرتی ہوں لیکن اس میں کچھ خاص نظر نہیں آتا کیونکہ میری ٹائپنگ اسپیڈ صحیح نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قلم سے زیادہ تیز لیپ ٹاپ یا موبائل اسکرین پر ٹائپ کر لیتے ہیں اور کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں حالانکہ دونوں میں تو قلم کاغذ کا رواج بالکل ختم ہی ہو گیا ہے عام طور پر لوگ موبائل پر یا پھر کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر لکھنا پسند کرتے ہیں